पंजवीह ऑगस्ट ॿ हज़ार सतिरहं पंज जून उणवीह सौ बियानवें पंज अप्रैल ॿ हज़ार एक्वीह पंज ऑगस्ट उणवीह सौ बियानवें पहिरीं जनवरी उणवीह सौ सठि